اگر ہم شادیوں میں پانی کی بات کریں تو الحمداللہ ہمارے یہاں پر پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اگر کسی وجہ سے پانی کی کمی ہو بھی جاتی ہے تو ہم دہلی جل بورڈ کو فون کر کے وہاں سے پانی منگا لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہمیں تھوڑے بہت پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم جل بورڈ کو فون یا کال نہ کر کے پیکیج واٹر منگا لیتے ہیں